ہمارے سیاست میں جو سیاست کی جیوگرفی کے بارے میں تو لوگوں کو یہ چیز جاننا چاہئے کہ آج کے ٹائم کیا چل رہا ہے گورمینٹ کیا کر رہی ہے کس چیز پے کس چیز پے آواز اٹھانی ہے یہ سب پتا ہونا چاہئے کہ کیا چیز چل رہی ہے گورمینٹ میں جیسے کہ کچھ ٹائم پانی بند پانی سپلائی بند ہو جاتا ہے تو کیوں بند ہو گیا یہ چیز پتا ہونا چاہئے یا پھر کہیں اگر کوئی دنگے ہو رہے ہیں تو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہئے کہ دنگے ہو رہے ہیں تو گورمینٹ کیا کر رہی ہے اس چیز کے بارے میں جیوگرفی زیادہ تر پتا ہونا چاہئے ہمیں اور اس سے پھر ایکشن بھی لے سکتے ہیں کہ آپ میل کر دیں یا ان کو ایک لیٹر لکھ کے بھیج دیں تو یہ چیزیں ہمیں جیوگرفی میں ہونا چاہئے